भारतआरि हारिमुआव दोरोङारि मोसानायनि आदबफोरा जोबोरैनो गोनांथि दं मानोना भारत हादरआ गुबुन गुबुन राव हारिमुजों बुंफबनाय गाब गोनां हारिमु आरो गोबां रोखोमनि हारि माहारिनि सुबुं थानाय गंसे हादर बे हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारि एबा गुबुन गुबुन हारिफोरा गाव गावनि मोसानाय दोरोङारि ट्रेडिसनेल देन्स दं जायखौ लानानै बयबो गोग्गानो हायो भारतनि हारिमुआव दोरोङारि मोसानायनि गेजेरजों बबे हारिया मा थाखोनि बिसोरनि गाननाय जोमनाय जानाय हुदा थानाय हुदा आब्रुथि आखु जेरै माखासे हारिया दावहा नांनाय दावहारु हारि बेफोरखौ जोङो दोरोङारि एबा ट्रेडिसनेल मोसानायनि गेजेरजों जों सिनायथिनो हायो ट्रेडिसनेल मोसानायाव दोरोङारि मोसानायाव गावनि हारिनि पसाक कस्टिउम फोरखौ जोबोरै गोनांथि होनाय जायो बे फसाक खालामनायनि गेजेरजों जायखिजाया बादायनायाव गावनि मोसानायखौ मोनसे समायना थाखोनि दिन्थिफुंनो हानाय सिम सौहैनो हायो बेनिखायनो आं बुंनो सानो भारतारि हारिमुआव दोरोङारि मोसानायनि आदबफोरा जोबोरै गोनांथि दं जेरै बर' हारिनि मोनसे जौगाखां मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय रोनसोनद्रि मोसानाय बेफोरो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोसानायनि मोनसे मोजांथार मोसानाय होननानै जों दासिम मिथिजानाय जायो बेनिखायनो बुंनांगौ जायोदि दोरोङारि मोसानायखौ एंगारनानै भारतनि हारिमुआ आबुं जानो हाया